हॅलो सर हांव एक स्टुडंट आसा स्कुलांतलो आनी सर म्हाजें नांव द्रुव सर हांव हय सर फ्रोम फिफ्थ स्टेन्डर्ड सर हांव क्रिकेट खेळटा आनी हांव क्रिकेट टिमिचो पार्ट आसा हय सर आमचे स्कुलाचे म्हणजे आमच्या स्कुलांत एक सर येतालो शिकोवपाक आम आमचें टिमींक सो तेज्या थ्रुत आमी स्टेट लेवलाक नेशनल लेवलाक रिप्रिसेंट केलां सो सर म्हाका तुमकां क्वेशन आसलो कितें सर आमचें इकविपमेंट्स आतां खूब आदले जाला लायक एक आमच्या स्कुलांत आमकां इतके नवे इकविपमेंट्स प्रोवायड करीना आयज कालच्या हितून जर आमकां नेशनल लेवलाक सिलेक्ट करपाक जाय जावं आमकां इंडियन क्रिकेट टिमान सुद्दां जोयन करपाक जाय जाल्यार आमकां हें कळोन येता कितें गोंयची खूब भुरगीं कमी वयता हार्डली एक नाल्यार दोन भुरगो सर एंटर करता सो आमी आमच्या कोचिंगांच्या हितून जावं आमी कसले इकव्पिमेंट्स आमी बरें वापरपाक जाय तुमच्या नदरेन अशें दिसता हय सर हय सर हय सर सारकें हय सर सारकें पूण सर हितून प्रश्न येता जेन्ना आमी स्कुलाची भुरगीं सगळींच सर ते इतले एक्स्पेनसिव किट्स अफोर्ड करूंक शकना सर तेज्या खातीर कितें आसा ओके सर बरें म्हाका इतकोत डाव्ट आसलो थँक्यू